आसामनि सुबुंफोरा बयबो गाव गावनि हारिनि कालचारखौ फालियो मानि बर'आ बर' कालचार एसामिसफ्रा एसामिस कालचार बिदिनो हिन्दी तेलेगु बयहाबो गाव गावनि कालचार राजबंसिआ राजबंसि कालचार गासिबो गाव गावनि कालचारखौ फालियो आसामाव बेखौनो जेरै बर' आबो बर' गावनि कालचारखौ गासिबो दिहुनजोबनो हायो बैसागु मोसानाय बायदिसिना मोसानाय दामनाय देनाय बायदिसिनाखौ गाव गावनि हारिमु हारिआ गाव गावबा गावनि हारिनि कालचारनि गेजेरजोंनो फालिजोबनो हाखयो बेनि थाखायनो गाव गाव आसाम आव गाव गावनि कालचारा जाफुंसारो